मुहावरों में सबसे अच्छी मुहावरे तो मुझको दो लगते हैं एक जो पहला है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ये मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेरे घर में मेरी बहन है वो कोई काम जानती नहीं है लेकिन करने बैठ जाती है और जब करती है तो उससे नहीं होता है फिर कहती है कि अरे या और ये तो ओ मशीन ही खराब है सामान ही खराब है तो मैं उसको बार बार यही कहता हूँ कि नाच ना जाने आँगन टेढ़ा वाला काम मत किया करो काम करने का ढंग है नहीं तुरन्त बुराई करने बैठ जाती हो सामान की ही और आता नहीं है तो करती क्यों हो तो इस तरीके से हमारे और बहन के बीच में टोन बदलती रहती है लड़ाई होती रहती है छोटी छोटी और फिर उसके बाद एक और कहावत होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस फिर उसी काम को मैं करता हूँ तो काम परफ़ेक्ट हो जाता है जब बढ़ियाँ से हो जाता है तो मैं कहता हूँ देखी जिसकी लाठी उसकी भैंस मेरी चीज़ तो मैं ही जानूँगा ना झुट्टै तुम हाथ पैर चला देती हो उसमें जब जानती नहीं हो तो क्यों करती हो तुम इस तरीके से हमारी बहन के और मेरे बीच में नोक झोंक लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं वो भी अलग अलग हिन्दी कहावतों से मुझे बार बार ताने मारा करती है तो ये जो मुहावरे और और कि ये जो मुहावरे और कहावतें हम कहते तो हमें बड़ा मज़ा आता है ये हमारे शब्दों में एक जान सी भर देते हैं और जब जान भर देते हैं तो ताकत बन जाती है शब्दों में तो इस तरीके से हम और बहन बार बार लड़ते रहते हैं एक बार तो क्या हुआ कि मैं ऐसे ही खाना खाने के लिए बैठा था तो कुछ खाना खाया मेरा पेट भर गया दीदी खाई उसको पेट बिल्कुल नहीं भर रहा है अब मेरी बहन का वो खाए जा रही है खाए जा रही है फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तो उसको हम लोग मीठा था मीठा लाके दिया खाने के लिए तो वो मीठा थोड़ा सा मैंने उसको कम दिया तो कह रही है कि इतने में क्या होगा तो मैं उसको बोला हाँ हाँ क्यों नहीं ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात हो गई नहीं ऊँट जैसा तुम्हारा मुँह है उसमें छोटा सा तिनका लेके क्या करोगी सही बात है इस बात पे मेरी बहन थोड़ा भड़क गई गुस्से में हो गई थी इस तरीके से हम आपस में मुहावरे और कहावतों के थ्रू लड़ते रहते हैं जो और मुझे अपने भाषाओं में या फिर काे जब मैं कहीं कुछ लोगों में बातचीत करता हूँ तो मुहावरे बोलकर अपने शब्दों में जान डालने की बड़ी ही अच्छी आदत है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस काम में